भारत के जलवायु बहुत बढिऑं छै आओर एकर सब तरहके मौसम जे छै से चारि तरहके मौसम छै जाहिमे चारि तरहके मौसम मे जे छै से सबके सबके एगो अपन अपन प्रभाव छै जेना वर्षाके मौसममे वर्षा होइ छै आओर ठण्डीके मौसममे ठण्डी शीतलहर रहै छै आओर गरमी के मौसम मे धूप रहै छै तगड़ा गरमी रहै छै तगड़ा तऽ एगो पतझर बला मौसम आबै छै जाहिमे गाछ सब अपन पत्ता बदलै छै पतझर लेलक तऽ एहिसब मौसम जे छै सऽ ई सब तरहके मौसमके सब तरहके अपन अपन रूप छै जाहिमे पतझर वला मौसममे अपन पतझड़ लै छै गाछ सबके पत्ता नया नया आबै छै आओर जे गरमी बला मौसम रहै छै ओहिमे आम होइ छै खूब आओर बरसा बला मौसममे बरसा होइ छै खद्दा खुद्दी मे पान भरि जाइ छै तऽ इएह सब अन्तर छै सभमे जे गरमीमे गरमी लागै छै आओर ठण्डीमे जे छै शीतलहर रहल शीतलहरी रहल कुहासा पड़ल आओर गरमी मे तऽ गर्मिये लागै छै आ बरसा बला मौसममे जे छै से खद्दा खुद्दी मे पानि भरि जाइ छै तऽ ई सब अपन अपन अन्तर छै सब के